तकनिकी दिक्कतमे हमरा सबके जे छै मेन तऽ भए गेल अहाँके टावरके हालाँकि टावर तऽ यऽ लेकिन बी एस एन एलके टावर नहि अछि एयरटेलके टावर जियो के ई सब टावर आबै छै लेकिन कखनो कखनो जे छै डिस्टर्बो रहै छै ओकरा बाद मेन जे छै बैंकमे जे छै कोनो काम कराबै लए जाउ तऽ ओकरामे ओ कहलक कि जे एखन नहि होयत की कहै छै ओकरा लाइने नहि छै हे ई नहि छै ओ नहि छै मतलब मेन दिक्कत जे छै टावर के एहिठाम जादा आबि रहल छै इंटरनेट प्रॉब्लम जे छै ने जादा छै ओकरा लिए हमरा सब की मदद कऽ सकै जेना कि जे छै टावर लगबैके लिए हमरा सब गाँवमे दू चारि गोटा जे छै टावरो लगेलहुॅं ओ सब जे छै अपन जमीनमे लगबै के लिए टावर देलकै यऽ जेकरामे जियोके टावर यऽ एयरटेलके टावर यऽ ओकरामे होइ छै कि कखनो काल जे छै अपना जेनरेटर चलबैके लिए डीजलके प्रॉब्लम भए जाइ छै जब डीजल ओगेरह डाललक तऽ टावर जे छै काज करऽ लागल आरो की मदद एकरा लिए हमरा सब कए सकै छियै हमरा सब गाँवके आदमी